औ खोनादों अ दे बुं दे औ प्रायभेट स्कुलाथ' दा बरथ'मान आंनि खोनानायाव थुख्राजारा इसे हायेस्टआव खोनादों आं बेयाव सोफैबा मोजां जागोन आरो रायज्लायफैजागोन बेवहायनो इसे प्रिन्सिपालखौ लोगो हमनो हागोन थानाय जानायाबो इसे स्टेनदार्दआवखा जोंना थुख्राजारा ओमफ्राय फोरोंनायफ्रावबो इसे मोजां टिचारफ्राबो इसे साबसिनआव दङ खोनानायावथ' दा बिराद मोजां थुख्राजार थुख्राजारबादि एसे स्मार्ट स्कुलखौ आंथ' नुथ'वाखैनो हायेस्ट जानानै दङ दा औ औ बेवहायनो लागायदो बेवहायनो साब सिखोनाबो मोजांखा जानाय लोंनायफोराबो गासैबो मोजांजोब थानाय जानाय हस्टेलफ्राबो टिचारफ्राबो मोजां लाबोनो गोसोबा लाबोबानो जाबाय बेवहायनो दे बेवहायनो लाबोदो